पाणीअ जो बिल जेको तव्हां मोकिलियो आहे उहो इलाही वधीक आहे हर दफ़े असांजो बिल पंज सौ हज़ार ईंदो आहे हिन दफ़े इहो बिल टे हज़ाए लिखियल आहे त इहो बिल असां न भरींदासीं